जोङो चिरां जिल्लायाव जोंनि चिरां जिल्लायावहाय जोंनि जोंनिया गोबांथार हस्पिटालफोर दङ जोङो बेमार आजार जाब्लाबो जोङो बे हस्पिटालफ्रावनो थाङो बेंटल हस्पिटाल दङ आरो काज'लगाव हस्पिटाल दङ जोङो लामा ससे थांनानै जोङो जे बे डक्टरफोरनाव थांनानै जोंनि बेमार आजारफ्रा मोजां जानानै फैयो नाथाय जोङो गोबां बेमार जालाबो जों कर'ना बेमार जालाबो जोंनि बेंटलनि ह बेंटल हस्पिटालनि डाक्टारफ्रानो जोंखौ मोजां फाहामदों मोजां खालामदों जोङो गोबां बेमार आजार जाब्लाबो जोंनि डक्टरफ्रानो जोंखौ मोजां खालामो